हलो आप स्विग्गी से बात कर रही हैं हाँ मैं कविता बोल रही हूँ क्या है कि मैंने अभी एक ऑडर की हे आप के हाँ हाँ आपसे ही और किससे में करूँगी आपके रेश्टोरेंट से ही ऑडर की में तो हमेशा जो खाना मुझे मंगाना होता है में आपसे ही करती हूँ हाँ हाँ क्या है कि आप जो मेरे जो पुराना जो था ना अलमर में आप हमेशा खाद्य मतलब अर्डर करते हो अलमोड़ा में लेकिन आज मतलब अभी जो मैं ऑडर आपको देती हूँ आप अलमोड़ा में मत करिएगा आप हनुमान नगर पे आकर करिएगा क्योंकि अभी मेरा जो स्थान है मैं बदल गई हूँ वहाँ पर और नहीं रही तो मतलब अलमोड़ा में मैं अभी नहीं रहती हूँ तो मे हनुमानगढ़ आ चुकी हूँ तो मुझे आप हनुमानगढ़ आकर जो एक वाइट कलर का एक घर है मतलब बहुत बड़ा व्हाईट कलर का एक घर है तो आप वहाँ पर रुकना मैं उस घर में मैं रहती हूँ और आप मुझे बुलाना मे नीचे आकर ले आऊँगी हाँजी हाँजी हाँ हाँ आप अच्छे है हाँ हाँ तो मुझे मतलब मुझे आप ये लिख लो और मुझे चावल और दाल और रोटी ये थोड़ा मुझे दे दो और दाल बड़ी वी अगर मुझे देना हो तो हाँ हाँ ये सब मुझे दे दो हाँ वो नए पता पे आप थोड़ा मुझे दे दीजिए हाँजी हाँजी